हैलो स्कूल स्कूल आना की निं ऐ की घर बिच बड़ी प्रॉब्लमां चला दियां न आं आं अं अच्छा अच्छा अच्छा ठीक अच्छा अच्छा अं किश ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ भी में लेई औगी अपने मां प्योऽ